جی ہم آپ کے لیے کھانوں کو تیار کر چکے ہیں آپ کو کتنی ویج مہاراجہ کی تھالی اور ویج پنیر پراٹھے کی ضرورت ہے جی میں آپ کا کھانا تیار کرنے جا رہا ہوں مجھ کو تھوڑا ٹائم لگے گا کیا آپ کو کچھ اور چیز کی درخواست ہے تو مجھ کو بتا سکتے ہیں اور آپ کا کھانا کھانے کے لیے تیار ہو رہا ہے آپ کب آ کے کھانا کھانا چاہیں گے آپ مجھ کو وقت بتا دیجیے خوش آمدید آپ کا خیر مقدم دم ہے اگر آپ کچھ تو یا چاہیے یا کوئی اور خدمت چاہیے تو براہ کرم آپ بتا سکتے ہیں بے شک آپ کا آرڈر نوٹ کر لیا گیا ہے اور پکانے کی پروسیس بھی شروع کر دی گئی ہے آپ جلد سے جلد اپنے لطف اٹھا سکتے ہیں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا کھانا پسند آئے گا اور آپ جب چاہیں جب آ کے کھانا آرڈر کر سکتے ہیں جی ہاں یہ ریسٹورینٹ مہاراجہ کی تھالی جیسے انڈین کھانوں کی ہے اور مختلف راجیوں کو یہاں مختلف ذائقہ یہاں پہ ملتا ہے جس میں مختلف قسم کی سبزیوں دالوں اور نان کا انتخاب ہوتا ہے جو مزیدار اور پر اور ہوتا ہے کھیر پنیر پراٹھا بھی ایک خوشبو دار مٹھائی جیسی جو کھانا کھانے کا ایک مزیدار طریقہ ہے جی آپ کا کھانا تیار ہو گیا ہے آپ کا خیر مقدم ہے اگر آپ کو کوئی اور مدد چاہیے تو براہ کرم ہمیں کال کر سکتے ہیں